हमनि सब जे सांस्कृतिक पर्व मनाबै छी होली ओहिमे रङ्ग अबीर गुलाल एक दोसराके लगबै छी गले मिलै छी सबसँ घुमिके प्रेमसँ एक दोसराके रङ्ग गुलाल लगाबै छी मछली भी बनाकऽ खाकऽ एक दोसराके खिलाबै छी ओकरा बाद जे राखी है राखी भाइ बहिनके उत्तम पर्व मानल जाइ छै जहिमे कि बहिन भायके कलाइपर राखी बान्है छै आरू मिठाइ खिलाबै छै आरती उतारै छै ओकरा बदला भाय पुरस्कार बहिनके दैछै आओर छठि मायके जे पर्व है ओ कार्तिक मास षष्ठी तिथिके मनायल जाइ छै जेहिमे नहाय खाइ खरना ओकरा बाद सँझिया घाट के अर्घ देल जाइ छै ओकर बाद कल होकर पारन उगते सूर्यके अर्घ देल जाइ छै जेहिमे केला पिरुकिया ठेकुआ खजूरि आओर मिठाइ खाजावला सब बनायल जाइ छै जेहिसँ छठ पूजा होइ छै आओर छठ पूजा कए के एक दोसराके प्रसाद भी वितरित बाँटल जाइ छै अही सबके दुआरा खूब धूमधामसँ छठ मनाओल जाइ छै जाहिमे सांस्कृतिक जैसे नाटक नाच इसब भी छठ पूजामे होइ छै इएहे सब कए कऽ छठ मनायल जाइ छै